हाँ मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मिक्सर खरीदा है जो कि बहुत अच्छा है जो कम बिजली में भी बहुत अच्छे से काम करता है इस के वजह से हमारे घर के कई काम आसान हुए इससे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं आती और झटपट हमारा काम हो भी जाता है इससे हम कोई भी मसाला आसानी से पीस सकते हैं और इस में ज्यूसर भी है जिससे हम जूस भी बना सकते हैं ये बहुत का ज्यादा महंगा नहीं था इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा और तो और इसकी बनावट भी बहुत अच्छी है ये देखने में बहुत सुंदर है और इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा